हमरा एकटा घटना पिछला साल भेल रहय जेकि हम हुनकर वर्णन कऽ नहि सकै छी जेनाकि हमरा मालुम नहि रहय जे हम गर्भवती महिला रहुॅं हमरा जुड़वाॅं दुटा बच्चा रहय हम ने डाइरेक्ट गेलहुॅं डॉक्टर से देखलहुॅं तऽ ओतऽ गेलहुॅं तऽ बतेलथि तऽ हमसब बड़ी भारीमे पैड़ गेलहुॅं लिख देलक जेना ऑपरेशन करबऽ पड़त अहाँ सबके बहुत टेन्शनमे रहुॅं किया तऽ हमसब गरीब आदमी रहुॅं दस रुपआ के दिक्कत रहय एकरा कोना कए सकब कोनो चीजके सुविधा नहि रहय तखन ई छै भगवन एहन ताकलथि जे नॉर्मलएभऽ गेल भए गेल ताहि दुआरे ओहिसँ हमसब ठीक रहलहुॅं निभूत बड़का भारी घटना भेल रहय एहि दुआरे हमसब बहुत चिन्तितमे रहुॅं लेकिन भए गेल तऽ कहलहुॅं जे बहुत अच्छा भगवान ताकलक हमरा दिश जे बहुत नीकसँ भए गेल दुनू जुरमा लड़का भेल एहि दुआरे बहुत सकंटमे रहुॅं परल जे आब एकरा कोना की कएल जाए लेकिन बहुत सुन्दरसँ बादमे फ़ेर नॉर्मले भेल नहि पेट खोलऽ पड़ल